السلام علیکم جی آپ ٹرائیول ایجنٹ بول رہے ہیں جی تو ہم کو سفر کرنا ہے

سفر یہی قریب قریب کا کرنا ہے جی اناؤ کا سفر کرنا اناؤ کا اناؤ کا سفر کرنا ہے جی جی فیملی بھی ساتھ میں رہے گی جی پانچ ممبر ہیں جی جی سب کا کرایہ کرایہ کتنا ہے جی اور وہاں ہم کو رکنا ہے تین دن تو روم وغیرہ مل جائے گا

جی جی جی اچھا جی جی جزاک اللہ اور وہاں رکنا ہے روم لینا ہے تین دن کے لیے رکنا ہے وہاں

جی اچھے سے مل جائے گا جی جی جی لگ بھگ ریٹ کتنا رہے گا جی تین دن اچھا جی ٹھیک جی جی جی جی کھانا اسی میں ملے گا اسی سے پورا جی ٹھیک ٹھیک ہے جزاک اللہ